हलो आप सुगी बॉय बोल रहे हैं भईया आप जो है खाना कब लेकर आओगे हमें विशेष भूख लग रही है इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि भाई साहब आप शीघ्र से शीघ्र खाना उपलब्ध कराएँ जिससे हमारी भूख मिट सके धन्यवाद एवं कितने टेम और लगेगा भाई साहब आपको जो है भोजन लाने में इसलिए आपसे विशेष निवेदन है जल्दी से जल्दी भाई साहब भोजन लेकर आएँ